اتر پردیش کا کھبر رسا میڈیا مجہب اور روحانیت سے متعلک مسائل کا احاطہ کیسے کرتا ہے اتر پردیش کا میڈیا اکثری مجہبی مسائل کا صرف ایک خبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تہجیبی اور سیاسی پہلو سے بھی دیکھتا رہ دیکھتا ہے وہ مجہبی تقریبات آستھاؤ اور روحانیت سے جڑے معاملات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ سماجی پہچان اور روایتی قدروں کو اجاگر کرے مکھی بندو ایک مجہبی تہواروں کی رپورٹنگ میڈیا عید دیوالی ہولی محرم جیسے بڑے مذہبی پربوں کی تفسییلی کوریج کرتا ہے اور انہیں صبح کی تہجیب کا حصہ بتاتا ہے دو روحانیت اور آدھیااتمک اتر پردیش میں بہت سے صوفی درگاہ مندر اور آشرم ہے میڈیا ان کی روحانی اہمیت اور سماج پر ان کے اثر کو دکھاتا ہے خاص کر حیج آباد وارانسی متورا جیسے شہروں سے رپورٹنگ کرتے ہوئے تین مجبی تناعت یا اتحات جب کبھی مذہبی تناعت ہوتے ہے میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ احتیاط سے رپورٹنگ کریں مگر کئی بار چینلس پر ٹی آر پی کے دباؤ کے چلتے مسائل کو جیادہ بڑا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے